हिन्दी भाषा और देसी बोलियों में हम आज समानता है कि हिन्दी भाषा हमारी राष्ट्र भाषा होती है और देसी बोलियाँ हम उसको बोली नहीं इसको हम बोले ही जाते हैं तो हिन्दी भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं जैसे हमारे यहाँ कोई अतिथि आया तो उसका हम अभिवादन कैसे करते हैं उनका सम्मान नमस्कार आइए सब ठीक है और देसी बोलियों में हम राम राम भाई साहब सब बढ़िया ऐसे कह कर हम उनको आमंत्रित करते हैं जब कोई व्यक्ति कहीं जा रहा होता है तो हम उससे पूछते हैं और भाई साहब आप कहा जा रहे हो और देसी बोलियों मे पुछा जाता है का रे कहा जा रहे हो तू मेरे डिंगा चल मेरे संगे चल ऐसा कह के उसको बुलाया जाता है

खाना खाने के लिए उनको बुलाया जाता है तब उन से कहा जाता है कि आइए खाना खा लीजिए एक सम्मान दिया जाता है और देसी बोलियों मे कहा जाता है आयाऊ खाना कहा लऊ थाली लग गयी परोस लई आ जाऊ जल्दी ठंडों हो जाओ कब खाओ ऐसे कह कर उनको बुलाया जाता है एवं बताया जाता है हिन्दी भाषा के माध्यम से हम कही तरह की भाषाएं बोल सकते हैं जैसे कि हम हिन्दी भाषा का उप्रयोग कर के हम सामाने वाले को पता सकते है कि हम कैसे हैं लेकिन देसी बोली में हम कह सकते हैं और सब बढ़िया सब ठीक ठाक हो ठीक है कर रहें है हम कॉल ये बिल्कुल देसी भाषा रहती है अब देसी भाषा और हिन्दी भाषा काफ़ी उच्च कोटी की भाषाएं है इन में बहुत सी समानताएं हैं और काफ़ी ज़्यादा अलग भी हैं